आंनि बायदिब्ला मोसानायनि सोमोन्दै बयनिख्रुइबो गोरोन्थि साननाया जों मानसि माहारियानो गाज्रि साननाय मोसानायादि मोनसे गोनां बाहागो बिदिनो हारि हारिसाखौ मिन्थिनो हानाय सोरबा हारिखौ दिनै मोसानायजोंसो बेनि गाननाय जोमनाय फाव फेश'नजोंसो मिन्थिनो हायो मोसानायाबो देरसिन दिनै जोंनि बर' हारियावबो मोनसे बागुरुम्बा मोसानायजोंसो जोङो जोंनि सिनायथिखौ लाहोनो हायो बेबा गुबुन हारियाबो जोंनि मोसानायखौ नुनानै अ' बे बर' हारि होननानै सानो नाथाय गुबुन सोरबाया जोंनि दिनै मानसि माहारिया सोरबा गाज्रि साननाय दं बे गाज्रि साननाया जाबाय मोसानाय गैया जानांगौ मोसानाय थायाबासो मोजां माने मोसानायखौ गाज्रि होनग्रा बुहुमाव बयबो मोजां गाज्रि सुबुं थायो दिनै बेफोरनि गेजेरावबो दिनै दङ दिनै मोसानायखौ गाज्रि होनग्रा सुबुंफोरखौबो जों नुनो मोन्दों मोसानायजोंबो जोङो जोंनो जिउनि राहा लामाखौ मोननो हायो दिनै सोलोंथाय गैयाबालाय मा जानो दिनै जोङो जोंनि मोसानायजोंबो जोङो जोंनि हारिनि नेरसोनखौ दिन्थिलांनो हायो आरो जोंनि सोलोंथायखौबो जौगाहोनो हायो मोसानाय गैयाबा जोंनि बर' हारियाबो गैया जालांगोन एसेनोसै